राजस्थान में प्राइवेट शिक्षा के विकल्प बहुत सारे हैं स्कूल है कोचिंग सैंटर है टयूशन क्लासेज़ है बहुत सारे विकल्प है ये स्कूल के अलावा कोचिंग सैंटर जो चलते है ट्यूशन क्लासेज़ जो चलते हैं बच्चे बहुत सारा नया कुछ सीखते है अपने कोर्स को कम्पलीट करते है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोचिंग सैंटर जाते हैं स्कूल में सिर्फ किताबों से जुड़ी हुई चीज़ें बताई जाती हैं उसी से आगे के लिए मेहनत कराई जाती है लेकिन कोचिंग सैंटर में भविष्य से जुड़ी चीज़ें बताई जाती हैं उससे उन का भविष्य में क्या होने वाला है बच्चे क्या डिसाइड करते हैं वो सारा उनकी कोचिंग सैंटर से पता चलता है और बच्चे जो भी सोचते हैं वो कोचिंग सैंटर के द्वारा ही पूरा किया जाता है स्कूल में सिर्फ शिक्षा दी जाती है कोचिंग सैंटर और ट्यूशन क्लासेज़ उन बच्चों को अपना भविष्य बनाने में मदद करता है